असांजो हुते शहर जे को आहे उहो ॾाढो ब्रॉड आहे वॾो हूंदो शहर आहे जे को खुलासो शहर आहे हुन में त टूरिस्टनि खे रहण लाइ कंहिं घरनि में त इहा सुविधा लॻभॻि न जहिड़ी आहे छाकाणि त हिते वॾियूं होटलूं ऐं हिते ॿिया रिसोट्स ठहियल आहिनि त उहे हुन में ई अकोमडेट थी वेंदा आहिनि इहे पड़ोस में जे के घरनि में टूरिस्ट रहंदा आहिनि उहे अहिड़ी प्लेसन्स ते हूंदा आहिनि जिते होटलूं ऐं इहे सभु घटि हुजनि या हुते वॾे पैमाने ते टूरिस्ट ईंदा हुजनि जिते जॻह घटि हुजे तॾहिं वञी करे उहे घरनि वारा पंहिंजी प्लेस खे रेंट ते टूरिस्टनि खे ॾींदा आहिनि ऐं प पर्यटन च पर्यटक जे के अचनि था उहे त अलॻि अलॻि शहरनि मां अचनि था अलॻि अलॻि हिते जातिय जा अलॻि अलॻि ॿोलियुनि वारा त उन्हनि खे इहो ॾिसिणो पवंदो आहे त भई उहो उहो त लैंडलोड सां कीअं ॻाल्हाइनि छा ॻाल्हाइनि त हिनखे जो थोरो हू थींदो आहे बाक़ी त पर्यटन ते निकिरे थो जे को अॼु जो माण्हू उहो ॾाढो फ़्रेंडली त हूंदो ई आहे कोऑप्रेटिव हूंदो आहे